हालींच हांवें इकोनॉमिक्स ह्या विशयाचो बुक वाचून काडिल्लो ह्या बुका खातीर म्हाका आमच्या देशाच्या आर्थीक धोरणा बद्दल खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें आमचो सरकार कश्या पद्दतीन कर लायता आमची मध्यवर्ती बँक कश्या पद्दतीन पयशे प्रिंट करता त्या बद्दल म्हाका म्हायती मेळ्ळी त्याच बरोबर आमी म्हणजें ह्या देशाच्या नागरिकांनी कसो आपलो पयसो सेव करपाक जाय कसो वापरपाचो आनी कसो इनवॅस्ट करपाचो ह्या बद्दल सुद्दां म्हाका खूब म्हायती मेळ्ळी